आयज रातीन आमी तुमच्या रेस्टोरंटाक येवपाची आसा आमी धा जाणां येतली आमी पयली जर बूक टेबल बूकींग केले जाल्यार तुमचीं कितें ऑफर बी आसतली समज तुमचीं ऑफर आसा जाल्यार एक धा जाणांक बऱ्या पैकी एक टेबल बुकींक करात आनी आमी एक रातची णवांक थंय पावतलीं